हमरासबके गाँव घरमे वजन बढ़ाबै लागी एक्के गो उपाय हइ जे आदमी फल फूल खैलक दूध दही खैलक खैलक हरा सब्जी ओन्ने खैलक ज्यादातर लोकल लोक कोन चीज ने दूध पीलक सबेरे पीलक शाममे पीलक बजारसँ ने अनार लेलक सेब लेलक वएहसब खैलक लोक केलक सबेरे सबेरे उठल मने सुति उठिके मने कि एना कतना आदमी चायके बदला यानि चाइ नहि पीलक लेकिन ओकर बदलामे ने दूधे पीलक एना आधा लीटर एक लीटर दूधे पीलक रोजके रोज अनार खैलक सेब खैलक केला खैलक ईसब खा उके अपना वजन बढ़ैलक